हँ कि यौ कहाँ जाइ छी हमहुँ तऽ दिल्लीयै जाइ छी अहाँके घर कहाँ भेल हमर दरभङ्गा आँय अहीँके बगलेमे बुझु कि अथी पड़ोसिये छी आओर आओर कि लगैए अहाँके ई बेर कोन जीतत अहाँके ककर सपोर्टर छियै सपोर्ट नीतीश कुमार मतलब अच्छा हम तऽ ओकरा नहि सपोर्ट करै छी ई जे है हम ककरो नहि सपोर्ट करै छियै हम अहाँ कांग्रेसके सपोर्टर छी कि भाजपाके अच्छा चलु हम हमहुँ बीजेपीके आओर ई प्रधानमन्त्री ई बेर कोन लगैए बनत अच्छा हूँ ठीक है तऽ हमरा तऽ बड़ा महगाइ कर देलकै है ई नीतीश कुमार मतलब देखा छियै देखबे करै छियै केहन है सरकार एकर ठीक नहि है हूँ हम तऽ ई मोदीके सपोर्ट करै छियैपर कहीं कहीं एकरो मतलब जे है एहो है से महगाइ बहुत बढ़ा देलक है हूँ अहाँके इधर की है स्थिति ककरासँ लोक सभ सपोर्ट करैए अच्छा मुख्यमन्त्रीमे तऽ हमरा नहि लगैए नीतीश कुमार ई बेर जीतत अहाँके की लगैए तैयो अहाँ सभ वोट ओकरे देबै

अच्छा ओकरे सपोर्टर छियै हम तऽ नहि करै छी हूँ जे है से बहुत यहाँके शिक्षा व्यवस्था यहाँ सुधार नहि करैय उ

राज्यमे हम अभी बिहारमे तऽ कोइ नेता जे है ओकर ककरो सपोर्ट नहि करै छी काहे लए बताउ

जे डी यू हूँ हूँ हूँ अच्छा आओर ई जे भेलक इलेक्शन जे होइत तऽ अहाँके एन्ने लोक सभ ककरा मतलब वोट देतै

बताउ अच्छा चलु देउ अहाँ सभ जे डी यू के सपोर्ट करु हम तऽ ककरो सपोर्टर नहि छी यहाँ नीतीश कुमार जे है से अत्ते घटिया मुख्यमन्त्री है की बताबी अपन जे सुनबै करै छियै जे यहाँ जे है से नीतीश कुमार नीतीश कुमार जे है अपन दल बदल लेलक एकर बारेमे जनबै करैत हेबै जे अच्छा चलु देख हूँ ठीक है तऽ बादमे बात करै छी